हाँ मैंने मेरे स्कूल के दिनों मे मांडला आर्ट सीखी थी शुरुवाती दिनों में जहाँ मैंने कला सिखाई थी जब मुझे इसको करने मे बड़ी कठनाईयाँ आ रही थी तब मैं मेरी चित्रकला अध्यापिका के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि अध्यापिका मुझे ये करना सिखाए मुझे यह सिखनी है मगर मुझसे हो नहीं पा रही है तब उन्होंने मुझे ये बताया कि यह जो कला है इस कला को करने में हमें बड़ा धैर्य चाहिए और यह जो कला है ये हमारे मन को शांत करने में हमारी मदद करती है तब उन्होंने मुझे करीब एक महिना ये कला सिखाई थी और उसके बार मैंने ये खुद करना शुरू किया और जब कुछ ही कुछ ही महीनों के बाद जब इसका एक प्रतियोगिता हुई तब उन्होंने मेरा नाम बताया और इसमें मैने प्रथम स्थान पाया